हलो हा हा सेखारींदा आहियूं अच्छा हा अस असांजी फीस आहे हज़ार रूपियो महीने जी फीस आहे पूरो हफ़्तो असांजी कक्षाऊं हलंदियूं आहिनि हिन डांस जी अगरि ठीकु आहे अगरि तव्हां लाइ मां अठ सौ करे सघां थी पई टाइम शाम जो पंजे खां सते आहे हा भले अगरि तव्हां चंई वगे अची सघो त तव्हांखे ई चंई खां छहें सेखारे सघूं था पिया हा सिखी सघनि थियूं हा हा हा अची थियूं सघनि कोई दिकत कोन्हे अचनि चाहिन त अची थियूं सघनि ईअं त असां ईअं सुविधा त ईअं असां कंहिंखे ॾींदा न आहियूं लेकिन अगरि ठीकु आहे तव्हां अगरि चायो था त तव्हां लाइ मां करे थी सघां न न हुनजी कोई ॻाल्हि न आहे तव्हां न डिजो तव्हां

हुननि जी मां घटि न करे सघंदमि तव्हां लाइ भई इहो कयो मां हुननि तव्हां न ॿुधाइजो हुननि खे तव्हां बसि तव्हां न ॿुधाइजो तव्हां चइजो ना मूंखां बि हज़ार ताईं थी वठे न पतो पवंदो आहे ईअं हा भले तव्हां अची था सघो कल्ह खां हा हा ठीकु आहे न हुननि जी न थी सघंदी वरी ठीकु आहे तव्हां हिक दफो साम्हूं वठी अचो त पोइ ॻाल्हायूं था न न बसि तव्हांखे ई ॾींदासीं उहो हाणे तव्हां जाणो उहा हाणे पाणेई ईंदी अगरि हुननि खे अचिणो हूंदो बाक़ी असांजो पतो हा उहो त ठीकु

नालो ईअं हुनजो छा चइबो आहे नतकला डांस ठीकु आहे

हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा